औ दा बर्थ'मान मोजां जाजोब्बाय जानाया जायगा जायगा ब्रिज जाबाय दाबो जायगा जायगा लांजाया जायगा जायगा लांजायो

औ बिदिनो जानानै दङ जायगा जायगा बिदिनो हाबजायो जायगा जायगा हाबजाया लामाया गाज्रि आरोखि खारो जोंनिथिंजाय दङ हाबजायो बे माबाजों फिलफिलि गारिजों औ औ हागोन एभैललेबोल औ हागोन हागोन दे जागोन दे